हा अञा बि माण्हू भाई नक़द रोकिड़ा पैसा जो इस्तेमालु करे रहिया आहिनि कुझु बि खरीदी कनि था त हुते भाई रोकिड़ा पैसा ॾेई करे लेती देती कमु थिए थी पई ऐं हीअंर जे जमाने प्रमाणे इंटरनेट मोबाइल जो उपयोगु वधी वियो आहे उनते घणी अहिड़ियूं अ एप्लीकेशनूं उपलब्ध आहिनि उनमें जेकी बि वस्तू पा ख़रीदी कयूं था उहो ऑनलाइन पैसा पाण ॾेई करे ख़रीदी करे सघूं था उनमें हिकु भाई सुठी ॻाल्हि बि आहे जो पहिरें ज़माने में हीअ सगवरता कानि हुई तॾहिं पाण खे कुझु बि ख़रीदी करण वञू ॿाजारि वञू त पैसनि जो जोखम ख़ीसे में खणी करे निकिरणो पवंदो हो हाणे इंटरनेट जी हीअ सुविधाऊं जे करे पाण खे सहुलियतु बि मिली आहे